पेडे जिलबी खाजें फेणोऱ्यो चकरी दोश दोधोल नेवऱ्यो बिबिका शंकरपाळी मुगाचे लाडू उकडे तांदळाचे लाडू कोले एलापे बेलिना बेलिना अळ्यो सान्नां रव्याचे लाडू बेसन लाडू शंकर पाळ्यो फेणोऱ्यो पायस तांदळाचो पायस आनी मणगणें गाजराची खीर गाजराचो हालवो कोकोण दुदयाची खीर कोकोण दुदयाचो हालवो केळ्याचो हालवो पणसाचे पणसाची भाकरी सान्नां साठां पणसाची साठां

गोड आंबाड्याचें लोणचें